औ हाबानिसा हाइस्कुलाव फरायो ना नोङो टेन मोनदोंंमोनना एबार मेट्रिक होगोनना एबार मेट्रिक होगोन फरायनाया बोरै जादों साबजेक्टफ्रा बारजोब्बाय ना चेपटारफ्रा साबजेक्टनि सेलेबासफोरा बारजोबदोंना सार मोनहा फोरोंदों साइन्सफोरा साइन्सफोरा आवगायदोंना मेट्सफोरा इंलिशफोरालाय इंलिशफोरा गासिबो क्लासआव फैजोबोना गासिबो स्टुडेन्टफोरा प्रेमआलाय न' खाथिनि प्रेम होननाय सासेया फैदों ना फैयाखै फरायनाया माबायदि दासान्दि बेनिया बेसेसो मोनगोन जौखोन्दोआ हायैखौ सार मोननाव सोंनांबाय बबेखौ हायाखै बबेखौ हादों कनफिउस थाबावोना दानियाथ' आरो मा होनो आर माहोनो दानिया अबजेक्टटिभ टाइपबो जाबाय दा खावसे सिस्टेमानि एसे गोलाव मोजां फरायनांगोन लेखा सिङाव मा दं मा गैया थेवबो बर'आथ' हाखागोननो

साबेसे दंमोन टटेल अह हिनजावसाफोरा साबेसे गासिबो मोजां फरायदोंना लोगोफ्रा साबेसे मोनगोन फार्स्ट डिभिजन बुरजाथारमोना दस जनसो मोनगोन फार्स्ट डिभिजन स्टार मोजां फरायबाय थादो फरिखा जासिगोननो दे होमब्ला